जि'यां अस जि'यां साढ़ा मन करदा कि गर्मियें दे दिनें अस कुतै घुम्मने गी जाह्चै पत्तनीटाप कश्मीर पत्तनीटाप उत्थै रौहने दो त्रै दिन अपने घुम्मने शुम्मने दो त्रै दिन रेह् चक्कर शक्कर लाया ते ओह्दे बाद च साढ़ा मन करदा अस कश्मीर चली जन्नीं कश्मीर जगह दिक्खने ई शैल उत्थै शैल घुम्मने शुम्मने चक्कर शक्कर लान्ने दो चार दिन रौह्न्ने फ्ही औन्ने मन करै मनाली बी जन्ने उठी उत्थै बी मौसम ठीक होंदा ज्यादा गमियें दे दिनें मन करदा बाहर निकलने दा कोई ठंडी जगह जाने दा ते जियां हून बरसांत आवा दी बरसांती आक्खा कोई वैष्णो माता जाने गी वैष्णो माता पस्सियां पवा दी होंदियां रस्ते खराब होंदे बर्खां पवा दियां होंदियां बर्खें च कियां जाना मतलब अग्गें पिच्छें कि कोई थोह्ड़ा ठण्डा मौसम होवे मौसम चेंज होवै कुतै ठंडू दे दिनें थोह्ड़े दिन जंदा फ्ही जंदा उत्थै माता वैष्णो ते इयां अस ज्यादा बर्खें बरसांती दे दिनें अस कुतै बी नी जन्ने अपने घरा कि इत्थै ज्यादा ठीक रौंहदा बर्खें अग्गें रस्ते खराब होआ दे पानी चढ़ा दा बड़ा मौसम खराब होई जंदा ज्यादा असें गर्मियें दे दिनें के मन करदा कि अस कुतै ठंडे ल्हाके जाह्चै ठंडी जगह जाहचै घुम्मचै शुम्मचै अपने ते साढ़ै बड़ी गर्मी पौंदी मन नेई करदा अस गर्मियें च घर रौहचै ते ज्यादा ठंडू दे दिनें ठंडू दे दिनें अपने घरा मन नि करदा कुतै जाने गी कुतै मन करै कतै राजस्थान आह्ली साइड स्हाढ़ै रिश्तेदारै जन्ने उठी उत्थै इन्नी ठंड नी होंदी थोह्ड़ी गर्मियां मौसम होंदा चेंज होई गेदा होंदा साढ़े कोला उत्थै ठीक होंदा थोह्ड़ा गर्म हुंदा उत्थै जन्ने उठी अस ते ज्यादै साढ़ै इन्नी घट्ट गर्मी रांची जा कोई उत्थै ज्यादा गर्मी हुंदी उत्थै जा उठी कोई ते जियां तमिलनाडू जा कोई उत्थै मतलब उत्थै ज्यादा गर्मी होवे ते बर्खा पेई जंदी इन्नी गर्मी नी हुंदी उत्थै उत्थै बी नी होंदी इन्नी गर्मी ते चलो अपने पत्तनीटाप गे उठी कश्मीर कुश्मीर गे अपने चक्कर शक्कर लाया दो चार दिन घुम्मे शुम्मे अपने ते आई गे बापस घर ते ठंडू दे दिनें मौसम इयै मौसम अज्ज कल्ल अजकल ते कुत्थै जाना बाहर मौसम बड़े खराब होआ दे कि कुतै पस्सियां पवा दियां कुतै पानी चढ़ा दा कुतै बर्खें कन्नै बड़े रस्ते खराब होआ दे कि हर जगह अस बर्खें च मतलब अपने घरा कुतै बाहर नेईं जन्ने हुन्ने ज्यादा गर्मियें च गै अस्स अपने घरा बाहर जन्ने होन्ने कुतै कि जदूं गर्मियें मौसम ठीक होंदा हून जियां ठंड होनी अक्तूबर नवंबर एहबी मौसम मौसम ठीक होंदा इस म्हीने च अस कुतै अग्गै पिच्छै जाई सकने जियां जून जुलाई म्हीना दे मौसम बड़ा खराब होंदा इस म्हीने अस बाहर कुतै नेईं जाई सकने होन्ने ते ज्यादा बरसांत दा मौसम खराब होंदा गर्मियें दा बी ठीक होंदा थोहड़ा सर्दियां मौसम बी ठीक होंदा बरसांत दा मौसम थोहड़ा ज्यादा खराब होंदा बरसांत दे मौसमै गी अस कुतै बाहर घुम्मने गी नेईं जन्ने होन्ने